میرا پہلا کھیل پمپکن تھا میں نے پمپکن کھیلنا شروع کیا تھا جب میں پانچ سال کا تھا تو دو ہزار کے کریبیائی مون میں پمپکن یا ایک پزل اور میزو کھیل ہے جس میں مست مشتل اور موضوع ترتیب میں رنگین چمکتے ہوئے جمع کئے گئے گئی چھوٹی مناظر ہوتی ہے میں نے اس گیم کو گیم بوائے انڈر یا انڈریائی کینسول پر کھیلا میرا پہلا تجربہ بہت مزیدار تھا میں نے پہلی دفعہ جب آسمان میں اڑتے پمپکن کو پکڑا تو وہ لمحہ میری یادوں میں آباد ہے پمپکن کے مخصوص کریٹر اور گیم پلے کی مخصوصیتوں نے میرے دل کو جیت لیا تھا